مکسر گرائنڈر اوین بریڈ ٹوسٹر فی الحال میرے باورچی خانے میں موجود ہے فریزر کا استعمال موجودہ وقت میں ناگزیر ہے اِس سے بچے ہوئے کھانے اور کھانے پینے کے دیگر سامان کی حفاظت ہوتی ہے اور چیزیں محفوظ رہتی ہیں جب یہ چیزیں دستیاب نہیں تھیں کافی پریشانیوں کا سامنا رہتا تھا گیس اور گیس چولہوں کے استعمال سے وقت کا تصوف تو ضرور کم ہو گیا مگر اِس کے لیے بہت ساری ہدایات کو زیرِ غور رکھنا ضروری تھا اِس سے قبل روایتی انداز سے کھانا پکانے کا عمل تو اور بھی مشکل طلب تھا مٹی کے چولہے لکڑی کے جلان سے اُٹھتا دھواں کیروسین کُل ملا کر صحت کے لیے بہت نقصان دہ تھا اب ترقیاتی دور میں یہ سب چیزیں کتنی مزہ کا خیز معلوم ہوتی ہیں